हाँ जी जय सिंह जी बात कर रहे हाँ जी गवर्मेंट प्रोजेक्ट वाला रोड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास चल रहा है थोड़ा सा और बाकी है बस हो जाएगा एक दो दिन में हाँ एक दो दिन तो और लग ही जाएगा उसमें थोड़ा काम बचा है तो हाँ जी अरे वो ऐसे ही बीच में कोई परेशानी आ गई थी तो उस वजह से नहीं हो पाया पूरा हाँ तो वो तो है पर कुछ परेशानियाँ भी तो हो सकती हैं तो इस वजह से नहीं हो पाया अभी एक दो दिन और लगेगा उसमें कर देंगे उसको कम्पलीट हाँ तो वो तो दिया है सर लेकिन उसमें हमारा पैसा भी तो उसमे रह गया था आपके पास उस वजह से पैसे कि वजह से नहीं हो पाया हाँ तो उसमें उनका एडवांस आने में भी टाइम लगा था थोड़ा सा तो इस वजह से हमारे मजदूर भी नहीं आ पाए टाइम पे तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया तो ज़्यादा लेट नहीं है बस एक दो दिन लेट ही है तो हो जाएगा वो इतना कुछ तो नहीं है हाँ दस महीने तो लग गए लेकिन उसमें बड़ा तो नहीं है उसमें काम भी तो हमने उसी हिसाब से किया है काम भी तो हमने उसमें जैसा आपने बोला था उसी हिसाब से किया है बहुत अच्छा काम किया है हमने उसपे हाँ तो वो तो है तभी तो हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से हाई सिक्यूरिटी वाली सुविधाएँ दी हैं उसमें बहुत अच्छा मेटेरिअल लगाया है हाँ तो दो दिन टाइम और दे दीजिए बस ऊपर दो दिन में कर देंगे उसको कम्पलीट आज ही फिनिश करना है तो आज तो कैसे हो पाएगा कुछ अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे दो दिन का बाकि है थोड़ा सा बचा हुआ है बस पर उसमें अतिरिक्त मजदूर लगेंगे और तो कोई दिक्कत नहीं है आठ से दस मीटर के बीच में बचा हुआ है बस हाँ जी वो आज क्लियर करवाना है तो उसमें अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे क्लियर तो आज भी हो सकता है तो फिर हमारा पेमेंट भी तो बीच में रुका हुआ है न तो इस वजह से दिक्कत हो रही है एक दो दिन भी तो ज़्यादा लगते हैं हमारे मजदूर भी तो हमसे सेम टाइम पे लेके जाते हैं पेमेंट कब तक आ जाएगी पेमेंट अब उसमें पेमेंट भी हमारे बीच में रह गया तो इस वजह से हमने काम भी स्लो कर दिया था ठीक है तो मैं जैसे आज मेरे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ आज सबमिट कर देता हूँ तो आज हो जाएगा न पेमेंट मेरा कल हाँ ठीक है तो मैं आज ऐसा करता हूँ आज आज सबमिट करवा देता हूँ कैसे भी करके काम कम्पलीट ख़त्म करता हूँ आज ठीक है मैं आज कर दे रहा हूँ